गाइके मोन खराब हो जाइ छै पोसै रहिए गाइके एगो तऽ ओ पाँच महिनाके गाभिन रहलै तब गाइके मोन खराब हो गेलै तऽ ओ डाँढ़ेसँ उठै नहि होइत रहै तऽ गाइके इलाज करबैलए डाक्टरके फोन करलिए डा डाक्टर साहेब अएलखिन सुइआ देलखिन तैओ ठीक नहि होलै फेर बिहान होइके डाक्टर देलखिन मलहम कहलखिन कि ई लगै दिऔ गरम पानिके दिऔ सेक दिऔ ठण्डा उण्डा लागि गेल होत फेर ओकर गरम पानिसँ करलिए मलहम लगेलिए तैओ नहि ठीक होलै फेर डॉक्टरके फोन करलिए फेर अएलखिन तऽ फेर सुइआ देलखिन पाँचगो टेबलेट लिखलखिन तब फेर ओहो आनलिए तैओ नहि ठीक होलै डाक्टर पाँच हजार रुपैआ लेलखिन पाँच हजार रुपैआ लेलाके बाद तभी भी गाइ ठीक नहि होलै गाइ ओ खतम भऽ गेलै बहुत खतम होलाके बाद गाइके कोइ अथी नहि होलै एगो रहै गाइके मोन खराब हो गेलै पाँच हजार रुपैओ लगलै कोइ फायदो नहि उपरसँ दर्रा दर्राके दऽ मौसरी होलै तऽ बिएलै तऽ मौसरी देलिए लऽ कऽ दर्रा देलिए गहूमके आओर मकइके तैओ नहि किछु होलै नहि दूधसँ फऽ सफलता होलै ए नहि मालसँ सफलता होलै आओर डॉक्टरके घरसे रुपैआ लगेलिए तैओ नहि ठीक होलै गाइ आओर अहाँ कतना घास भुस्सा छिलिके आनिऔ उपरसँ फेर सानी पानि रोज मेहनति करि करिके सबचीज करलिए तैओ फायदा नहि होलै अहाँके कहली से घास रोज उठैकऽ काटि काटिके आनिए माथापर उठैके आनिऔ ई सबमे कोइ लाभ होलै कोइ लाभ नहि होलै अहाँके कहली से घास रोज छिलिके एतना दूरसँ आनिऔ आओर घास से छिलि छिलिके भऽ अइबेरा जाइऔ तऽ ओहिबेरा साँझके आइऔ अहाँ ई घास आओर कथी कहै छै जनेराज जइ मकइसब काटि काटिके आनिके हँसुआ लऽ कऽ जाउ छिलिके काटिके आनू आओर कोइ फायदा नहि एतना मेहनति करलासँ कोइ लाभ नहि हइ तैओ गाइके पोसलामे कोइ फायदा नहि